ओ आङो माबा ओ मोसौ बोरमा अमा दाउ लानो जोबोद मोजां मोनो आङो आरो आंनाव दा मोसौ बोरमा दाउआ दंजोबखायोबो मोसौ मोसौआ ओ फिसा जाब्लाथाय ओ जोबोर जोथोन लायो आङो ओ मोसौनि मोसौआ फिसा जाखांब्लाथाय बिनिफोराय आमफ्राय गायखेरखौ सिगाङावहाय बै गायखेर बिहुखौ जोङो सेरगारनानै गारग्रोयो बिनि उनावहाय आमफ्राय मोसौ फिसाखो बिमानि आहारखौ जाहोयो मोसौ मोसौआ ओ माबायावथ' दा बोसोरसेयाव मासे बियान होखायो ओमफ्राय मोसौआ ओ बेसेबां मास थायो आं बेखौ बारा मोजाङै मोन्थिला आङो बेसे मासजों ओ गोरलै उजियो बेखो आं मोजाङै मिथिया ओमफाय बोरमा बोरमाखौबो आङो लायो बोरमा बोरमाया सय मासजों गोरलै उजियो ओमफाय बे बोरमाखौबो गायखेर बे बिहुखौ सेरगारनानै बोरमाखौ ओमफाय बे आहारखौ दौवो बोरमाया जो माबाब्लाथाय बियान होखांब्लाथाय ओमफाय बे माबानि बोरमा गोरलैनि खुगायाव बिज्लाब बिथाब फैयोनालाय बेफोरखौ आङो जिस्रि लानानै मोजां साफ्फा खालामनानै हुगारनानै होयो आङो मोसौखौबो बिबायदिनो खालामो ओ उजि जेनब्लाथाय इदिनो बिलाब बिथाब माबाफोरखौ जिस्रि बायदिसिनाफोरखौ लानानै बिजों हुगारनानै होयो आरो ओमफाय आंहा मोसौआ दा सयथा दङ सयथा दङो आरो मोसौआ ओमफाय आङो मोसौनि गायखेर सेरनानै गायखेरखो आङो फाननानै रां बुथुमो आरो मोसौनि गायखेरखौ फाननानै आङो बोरमायाबो बेबायदिनो बहुद बुरजा दङ आंहा बोरमाया आठथासो दङ ओमफाय आङो बोरमा फिसाखौ बे फानथा फानथाखौ खासि खालामनानै गिदिर गिदिर खालामनानै आङो फानो आङो फाननानै आङो रां लायो बेबायदिनो बोरमानिफ्राय बहुद रां खामायनानै लायो आङो मोसौनिफ्रायबो बिदिनो मोसौखौबो फानो ओमफ्राय गायखेरखो फाननानै रां लायो आरो दाउआबो ओ दसथासो दङ दाउआबो बिदै दैखांनानै गखांब्लाथाय गोरलै उजिब्लाथाय बे दाउ गोरलैखौ बोखारनानै खुगानि खुगायाव माबा थायोना बेखौ बोखाना होनानै बिमाजों ज' दोननानै माइरं एंखुरखो होनानै दोनो आङो दाउ गोरलै गोरलैनो बिमाजों होबाय आरो माइरें एंखुर होनानै बे दाउखौबो इदिनो गिदिर गिदिर खालामनानै देरब्लाथाय खासि खालामनानै फानो दाउनिफ्राय आङो रां लायो इसे बेबायदिनो माबा लायो आरो फियो अमा अमाखौबो बिदिनो फियो अमा खौबो बिदिनो बिमा खालामनानै फिसा होयो अमाया मास मोनब्रैजोंनो आङो फिसा मोनो बेनिफ्राय बे अमा फिसा ओ जाब्लाथाय अमा फिसाखो बिदिनो जोथोन लायो मोजाङैनो जोथोन लायो आरो सोरबा सोरबा ओ बे ओंखारनो लागा माबायाव नांथानानै थाब्लाथाय बेखौ जिस्रि लानानै आखाइजों इसे इसे बहननानै होयो आङो जोथोन लायो आङो इनिफ्राय बिमाजों दोनो आहार जाहोयो बेबायदिनो अमा फिनानैबो बहुद रां खामायो आङो दाउ अमा बोरमा मोसौ लानो जोबोद मोजां मोनो आं फिनो बेबायदिनो फियै फियैनो रां बुथुमनानै लायो आङो दाउखौ दाउखौबो बेबायदिनो गिदिर गिदिर दाउज्ला गिदिर गिदिर खालामनानै माबायो आङो खासि खालाम खालाम माबानानै फानहरो आं फायखारि लिंहरनानै फानहरो अमाखोबो बेबायदिनो गिदिर गिदिर खालामो बिमाबो लायो ओरैनो खासिबो लायो अमाखौ बिमाखौ मासे लायो खासिखो ओरैनो मानै गाहाम लायो आङो इनिफ्राय आरो बिदिनो फाननानै रां बुथुमनानै लायो मोसौखोबो बेबायदिनो ओ दामब्राफोर जाब्ला गिदिर गिदिर हालुवा खालामनानै फानहरो फानहरनानै एनिफ्राय रां लालायबाय न'आव खरसनि थाखाय नांगौ होननानै गेजेर गेजेर फानहरो माबानानै लायो इदिनो रां ज' खालामनानै लायो न'खराव खरस नांगौ होननानै फानो बोरमाखोबो बेबायदिनो गिदिर गिदिर सोरखौबा सोरखौबा खासि गिदिर गिदिर बोसोरनै सोरखोबा बोसोरथाम बिदि खालामनानै फानहरो बेफारिफोर लिंहरनानै फाननानै इदिनो रां लायो फरायनायनि थाखाय रां नांगौ होननानै इफोरखोनो बुथुमनानै लायो गथ' गथायनि थाखाय माबानानै इफोरखोनो फाननानै गथ' गथाइफोरखो फोरोङो फराय होयो न'आवबो खरस नांगौनालाय जानाय लोंनायनि थाव संख्रिनि बेफोरखौनो फाननानै बायदिसिना मैगं थाइगं बायनानै जायो आरो रां खामायनानै बिदिनो लायो मोसौ निफ्राय जों गायखेर मोनोनालाय गायखेरखौ बिदिनो फानहरो गायखेर लिटारसेयाव ओ सल्लिस थाखा सल्लिस थाखायै फानो इदिनो माबायाव गायआ ओरैनो मोसौआ माथाम दङ ओमफ्राय बे माथामनि गायखेरखौ मासेयाव लिटार लिटारसे लिटारसेल' ओंखारो गायखेराबो ओमफाय माथामनिनालाय तिन लिटार फानहरो सल्लिस थाखा लिटारै फाननानै बिदिनो रां खामायो बेबायदिनो खरस खालामनानै जायो बे रांजोंनो दाउखौबो बिदिनो खालामो फानहरो आङो दाउ अमा बोरमा मोसौ इफोरखौ लानो मोजां मोनखायोनालाय बेखायो आङो दाउ अमा बोरमाखौ लायो आरो बोरमायाबो दा बिमाया माब्रै दं ओमफाय फिसाया बिनि मानै बिनि मानैनालाय आठथा दं बिमा माब्रैनि बिदिनो मोसौ लालाय बोरमा लानानै दाउ लानानै अमा लानानै बिदिनो गोबां रां खामायो आरो आङो बे रां खामायनायजोंनो न'खराव खरस खालामनानैबो जायो गथ'फोरनोखोबो फराय होयो बे रांजोंनो बेबायदिनो खस्थ' खालामै खालामैनो आङो रां खामायनानै लायो आरो आरो मोसौखौबो बेबायदिनो दामब्राबो दोनो हालुवा खालामो बिनिफ्राय आरो हालुवा खालामनानै एसे बोराइबाथाय फानहरलायबाय इदि ओमफाय रांखौ लालायबाय लानानै आरो गथ'फोरनि फरायनायाव एसे एफा एनै होलायबाय न'खरनि खरसनि थाखाय एफा एनै खरस खालामबाय बेबायदिनो जोङो माबानानै रां बुथुम बुथुम बिदिनो गथ'फोरखौ फरायहोयो आरो दाउ अमा बोरमा मोसौ इदिनो लानानैनो आं बेबायदिनो मोसौ बोरमा दाउ बेफोरखौ लानानैनो आङो लानोबो आं मोजां मोनखायो आरो फिनो